हाँ पवन जी नमस्ते नमस्ते कैसे आना हुआ अच्छा मेरा तो इस कॉलेज में आने का क्या एक डेढ़ साल हो गया तो ठीक है आप यहाँ पे कितने सालों से पढ़ा रहें आपको तीन साल हो गए हैं नहीं आप तो अच्छे पढ़ाते हैं क्या बच्चे बोल रहे थे तो आपको कौन कौन सी क्लास का बच्चे आपको कमप्लेन किए देखिए ऐसा तो होता रहता है क्योंकि दुनिया में है या किसी भी जगह में तो हम अच्छे उम्मीद करेंगे ये तो नहीं होता ना तो कहीं से भी अच्छा मिलेगा कहीं से बुरा भी मिलेगा तो ओ सब लेके हमको चलना पड़ेगा उसके बाद क्या है ना कि हमारा कलेज और एक करिकुलम का भी पार्ट है कि जो टीचर से उनका इवोल्यूशन करना तो मैं भी उसे बारे में सोच रहा था कि मैं एक फीडबैक फॉर्म करूँगा या वेबसाइट करके बच्चों को हमारा यहाँ जितने भी टीचर है और फॉकल्टी है उन सबका रेटिंग्स ले लूँगा और उनके बारे में थोड़ा सा फीडबैक ले लूँगा तो ये करने से शायद मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे खुश थे और कितने बच्चे ना खुश थे ये कैसा रहेगा आपकी देखिए देखिए देखिए क्या है ना कि आपको शायद आप पढ़ा रहे हेंगे अच्छे और आपको लग रहा है अच्छे लेकिन कौन कौन सी चीज में आप पीछे छूट रहे हैं और क्या क्या दिक्कत हो रही ओ सब अगर बच्चे हमको उस फॉर्म में लिख के दे देंगे और क्या ओ अगर ओ बोलेंगे कि नहीं हमको इस सब्जेक्ट में और इस जगह में हमको दिक्कत हो रहा है क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो हम ओ सब ना ठीक से इवोल्यूसन कर पाएंगे और उस सब चीज को क्या की उसके जगह जो जरूरत होगा कि हमने ही इस जगह पे हमको चेंज करना है और इस जगह में हमको इंप्रूवमेंट करना है ओ सब कर पाएंगे हम तो हमको ओ प्रॉब्लम ना एक क्या बोलते है एक लिखित रूप में चाहिए और कहाँ कहाँ होता है कैसे कैसे होता है ओ सब डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो ओ ओ अगर हो जाएगा ना तो हमसे अच्छा हेगा ठीक है मैं इस बारे में हमारा जो है बाकि लोग उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ और क्या हो सकता है करके आपको बताऊँगा जरूर ठीक है तो आप अभी जैसे भी पढ़ा रहे हैं जो भी है ओ तो अच्छा है तो आगे जारी रखिए और उसके बाद में आपको बताता हूँ क्या हो सकता है ठीक ओके थैंक यू